जोङो दैलांनि मैगंखौ दैलांआव जानो थाखाय बैसाग मास बा जेट मासाव गाययो खुमब्रा बेनदों गोनां खुमब्रा जोगोनार थाइबें बेबादि गायनानै जायो गाययो आङो बिफां बे बेनदों गोनां बिफांखौ खिन्थु आंजों बारा फिथाइया थाइनो नागेरा थाइयो थाइबाबो बिदिनो सय सातथासो थाइयो खुमब्रा जोगोनार गायो आं आं गायनो बेराद मोजां मोनो आमफ्राय बिदिनो एखमबा बिदिनो गाययो खुमब्रा जोगोनार खिन्थु आंजों बारा थाइया थाइयाबाबो एसे खय एखथा सय सातथासोआ थाययो आरो आमफ्राय मेसेंनि बोथोरनि मैगंआ मेसें माबायाव गाययो जोङो बिदिनो आगन मास जाहां आगन मासाव गायो बिदिनो जोङो लाफा गायनानै जायो लाइ गायनानै जायो दुन्दिया सामब्राम बिदिनो नाना रोखोम मैगं बिदिनो गायनानै जायो आरो जोङो मेसेंआव जारोखोम जा गाययो बेखौनो जायो आरो जों जों जेनबा बोथोरखौ बोथोराव गायनानै जायो आमफ्राय मा होनो मै मा होनो मोनलाय बोथोरनि बोथोरावनो गायनानै जायो जोङो बे आलु सामब्राम दुन्दिया लाफा लाइ मुला मुलाफ्राबो बिदिनो मोजाङै हासार होनानै मोजाङै गायबा मोजाङैनो मोनजायो लाफाफ्राबो लाइफ्राबो ओरै जों एखमबा बिदिनो जुखामफोरबो गायफाला बायो आरो मोनजायो जुखामफ्राबो जेनोबा आलि होनानै आराम लाइन लाइन गायबा मोनजायो बेफोरखौबो मुलाफोरखौबो आलुखौबो मोजाङै मोजां आदर खालामनानै गायनानै जाबा मोनजायो आरो बेनो जों बेखौनो गायनानै जायो आरो मेसेंनिखौ मेसेंआव दैलांनिखौ दैलांआव गायनानै जायो बेनो आरो जों बेखौनो गायनानै जायो